हेलो कहियौ के बाजैत छियै हम तऽ रुचि बाजैत छी अहाँके सुनलहुँ कि बिहारके गीतसभमे नीक लागैए हमरो उएह इण्टरेस्ट यए तऽ तऽ कोना हमसभ अपन गीतसँ अपन बिहारक स्थिति बदलि सकैत छियै अहाँकेँ के के नीक लागल बेशी हँ तऽ उएह छै कि अपन गीतके माध्यमसँ जँ हम अपन सन्देश दियै अपन जेना शारदा सिन्हा अपन गीतके माध्यमसँ अपन संस्कृतिसऽ जुड़ल छै छठिके गीत गाबैत छै कोनो पाबनिके गीत गाबैत छै उ तऽ तकरासँ पता चलैत छै कि संस्कृतिसँ जुड़ल छै ओसभ हमर बिहारके बिहारके बारेमे बताबैत छै अपन हँ हँ हँ हँ आओर एकटा अमित झा एखन दरभङ्गाके बड्ड सुन्दर गाबैत छै सभटा हिन्दी गीतकेँ ओ हँ हँ सभटा मिथिलाके मिथिलाके नारी जे एकटा गाबैत छै दरभङ्गाके नाम भए रहल छै अपन मिथिलाके मिथिलाके नारी अहाँपर साड़ी तऽ ईसभमे ईसभ चीजसँ ई छै जे हमसभ अपन बिहारकेँ आगू लऽ जा सकैत छी ईसभ गीतके माध्यमसँ अपन अपन बिहारक चर्चा भए रहल छै चारू तरफ कि गीत मतलब गीतके माध्यमसँ ही हम जे छै ओकरा बड़ा बड़ा इएह लेल बड्ड सुन्दर लागैत छै कि अपन संस्कृति अपन जे हँ सभकिछुके आगू बढ़ि रहल छै गीतके माध्यमसँ लोककेँ सुनयमे नीक लागैत छै मजा आबि रहल छै एक दू टा छै अपन बिहारोके बढ़िआँ बढ़िआँ की पूनम झा हँ हँ हँ बहुत सुन्दर छै हँ अच्छा तऽ उएह छै बढ़िआँ छै ईसभके शारदा सिन्हा तऽ खूब नाम कमेलखिन नहि अहाँकेँ की लागैए हमरो छठिके गीत कतेक सुन्दर गाबैत छै हँ हँ हँ उएह लए कऽ आओर एकोटा यए अहाँके जे ईसभ हमरा तऽ ई अमित झा जे गाबैए सभटा हिन्दीके गीतके मैथिलीमे पिरो देलकै एतेक सुन्दर सभगायकके ओकर अथी कए देलकै ओ हँ हँ सएह ने चलू बढ़िआँ यए बढ़िआँ यए अपन बिहारके नाम रोशन भए रहल यए ठीक यए तब हँ ठीक यए राखू तब